म्यूज़ियम एक बहुत ही बेहद ही अच्छा पर्यटक स्थल है जहाँ पर लोग जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हमारे भारत में आज कई जगह बहुत ही सारे म्यूज़ियम्स एवलेबल हैं लेकिन लोग उसके प्रति अपनी इच्छा नहीं दिखाते हैं मतलब लोग उसके प्रति जागरूक नहीं हैं लोग उधर जाना नहीं चाहते हैं म्यूज़ियम एक बहुत ही अच्छा ज्ञान का सोर्स है जिससे कि आप अपने जीवन में और अपने जीवन से पीछे क्या व्यतीत हुआ और अपने जीवन में एक्स्पीरियन्स गेन कर सकते हैं म्यूज़ियम में जाकर म्यूज़ियम में जाना एक बहुत ही अच्छी बात है लेकिन भारत भारत में भारत के लोगों को म्यूज़ियम में जाना पसन्द नहीं है तो म्यूज़ियम में जाने के लिए बढ़ावा देने के लिए हम उसका प्रचार कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि म्यूज़ियम में जाना किस तरीके से आपकी लाइफ़ को अच्छी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है मन्दिर मन्दिर एक ही बहुत ही अच्छा और एकदम शान्त शान्त शान्त जगह है एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है मन्दिर में जाने पर आपको अप मन की शान्ति प्राप्त होती है एवं आप अपनी संस्कृति के बारे में और जानते हैं अपनी संस्कृति के बारे में जानना एक बहुत बेहद ही अच्छी चीज़ है इससे आप अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए आप कई सारे मन्दिर जैसे अयोध्या मन्दिर राम मन्दिर हर कई सारे पर्यटक स्थलों पर जा सकते हैं और अपने जीवन का मूल्यांकन और एवं मन की शान्ति को प्राप्त कर सकते हैं बीच पर जाना बीच पर जाना एक बेहद ही अच्छी चीज़ है जिससे कि आप वहाँ भी मन की शान्ति एवं एक नए नए लोगों से मिलना और वहाँ के कल्चर को सीख सकते हैं और उनको जाँचना परखना और अपने जीवन में उसको हम इम्प्लीमेन्ट कर सकते हैं बीच पर जाना भी मन के लिए मन की शान्ति के लिए बेहद ही अच्छी चीज़ है ताजमहल पर जाना ता बहुत ही सारे ऐसे भारत में मोनुमेन्ट्स हैं जिन जी जहाँ जाकर आप उनके पीछे की हिस्ट्री को जान सकते हैं और अपने और भारत को एक्सप्लोर कर सकते हैं